गाए गाए बहुत नीक जानवर अछि एकरा सभ पालैत अछि गाएकेँ गाएके गोबरसँ सभ घर अङ्गना नीप नीपैत अछि गाएके गोँतमे अनेक चीजके अनेक चीजमे काम आबैत अछि गाएके गोबर गोबर अनेक चीजमे काम आबैत अछि घर दुआरिसभ निपयमे काम आबैत अछि गाएके गोबरके गाए गाएके दूध गाएके दूध दूधोके उपयोग कयल जाइत अछि खायके रूपमे लोक दूधके दूध उपयोग करैत अछि गाए हमसभ ई द्वारे नहि पालैत छी से गाएके लेल व्यवस्था नहि अछि आओर ई गाएके घास भूसा करयके लेल दिक्कत भऽ जाइत अछि आओर गाए गाए गोबर गोँत ईसभसँ नहि नीक लगैत अछि नहि नीक लगैत अछि इएह इएह द्वारे हमसभ गाए नहि रखने छी लेकिन गाएके अनेक चीजमे उपयोग होइत अछि गाएके काम चीजके उपयोग होइत अछि गाए गाए एगो बड़ नीक पालतू जानवर अछि गायके गाएके हरेक चीज उपयोग होइत अछि हुनकर गोबरके गोबरके घरसभ निपयके लेल उपयोग कयल जाइत अछि हुनकर गोँतके हरेक चीजमे उपयोग होइत अछि गाएके दूध गाएके खेतोमे काम अबैत अछि गाए गाए गाएके गोबर